गाँवमे सबसँ दिक्कत छै एम्बुलेंस एम्बुलेंस गाँवमे नहि रहैत छै रोड बाटके असुविधा छै रोड बाट नहि बनैके कारण एम्बुलेंस भी नहि छै आओर जकरा कोइ मरजेंसी रहैत छै डिलेवरी रहैत छै जैसे ककरो डिलेवरी ककरो कोइ हार्ड अटैक आबि गेलै एम्बुलेंसमे लए के जाना छै अस्पताल लेके नहि कोइ सुविधा नहि छै आ आदमी तड़प तड़पके जान दए दै छै लेकिन सुविधा नहि मिलैत छै कोइ अमीर छै तऽ ककरो चारि चक्का छै चारि चक्का भी नहि दए छै कारण छै अमीरी गरीबी आओर जैसे कि एम्बुलेंस नहि छै सरकार भी गाँवमे कमसँ कम एगो एम्बुलेंस लगाए देलकै तऽ अच्छा लेकिन एम्बुलेंस भी नहि छै सरकार से यही रिक्वेस्ट करबै कि हम अपन गाँवमे एम्बुलेंस भी एगो सिफ्ट करा देतै लेकिन आदमी यहाँ तड़प तड़प कऽ अपन जान दए दै छै यहाँ कोइ सुविधा नहि छै यहाँ बड़ी मुश्किलोंके सामना करऽ पड़ै छै खास कए कऽ गाँवमे गाँवके आदमी बहुत मुश्किल से जी रहल छै लेकिन सुविधा सारा मस्त छै लेकिन हवा आबै छै लेकिन एम्बुलेंस नहि छै जब एम्बुलेंस रहितै तभी आदमी सही टाइम पर अस्पताल पहुँचतै अगर एम्बुलेंस ही नहि रहतै आदमी कहाँ अस्पताल पहुँचतै आदमी जैसे ककरो डिलेवरी हेतै ककरो मरजेंसी पांँच दश मिनटमे अस्पताल लेके जाना छै नगर निगममे थानामे अञ्चलमे लेकिन कोइ सुविधा नही छै तब ककरो मोटरसाइकिलमे लएके जाए छै तऽ चारि चक्कामे चारि चक्कामे तऽ कोइ लए कऽ नहि जाइत छै रिक्शामे लए कऽ जाय छै टेम्पूमे टेम्पूमे तऽ टेम्पू धीरे धीरे चलै छै तऽ बहुत कठिनाइ कऽ सामना करऽ पड़ै छै तब तऽ बहुत देर भए जाय छै तऽ आदमी तड़प तड़प कऽ जान दिअऽ लागै जाइत छै बहुत मुश्किलके सामना करऽ पड़ै छै खास करके गाँवमे आदमी एम्बुलेंसके कोइ सुविधा नहि उठाए पाबै छै शहरमे तऽ एम्बुलेंस तऽ हजारो रहै छै लेकिन गाँवमे तऽ एकोगो नै रहै छै कम सऽ कम गाँवमे सरकार एकोगो एम्बुलेंस लगाए देतै तऽ अच्छा रहितै सबके सुविधा रहतै यहाँ गरीबके कोइ दिक्कत नहि होतै शहर लेकिन गाँव एम्बुलेंस ही नहि छै लेकिन गाँवमे अगर एम्बुलेंस रहितै तऽ सब चीज कऽ सुविधा रहितै शहरमे तऽ देश मे तऽ भारतमे तऽ बहुतो एम्बुलेंस छै लेकिन गाँवमे तऽ एकोगो नहि छै कमसँ कम गाँवमे एकोगो दो गो रहतै सबकेँ बीमारीके सामना करतै मरजेंसी टेक अप करतै कोइ एमरजेंसी आबै वक्त तऽ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचतै आओर इलाज भी हेतै सही टाइम पर अगर सही टाइम पर इलाज नहि हेतै तऽ आदमी तड़प तड़प कऽ जान दए देतै